حکومت کو اسکولوں اور کالجوں میں کھیلوں کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے چاہیے کھیل کے سہولتیں حکومت کو اسکولوں اور کالجوں میں مختلف کھیلوں کے سہولتیں مہیا کرانی چاہیے جیسے کہ بیڈمنٹن ٹینس ہاکی فٹ بال اور دوسرے مختلف انڈور اور آؤٹ ڈور کھیلیں کھیلوں کا اساتذہ اور کوچنگ حکومت کو اچھے کھیلوں کے اساتذہ اور کوچنگ کی تعلیمات اور تربیت فراہم کرنی چاہیے تربیتی منصوبے حکومت کو تربیتی منصوبے میں کھیلوں کا حصہ شامل کرنا چاہیے تاکہ طلبا کو کھیلوں کے اہمیت اور ان کے مہیاتی فائدہ کا علم ہو انٹر اسکول اور انٹر کالج ٹورنامنٹس حکومت کو انٹر اسکول اور انٹر کالج کھیلوں کا منظم کرنا چاہیے تاکہ طلبا مختلف اسکولیز اور کالیز کے درمیان مقابلوں میں شرکت کر سکیں کھیلوں کی انٹر حکومت کو اسکولوں اور کالجوں کو مکمل اور موجوں کھیلوں کی انفاسٹکچر مہیا کرانی چاہیے حکومت کو غیر تنقیدی کھیلوں جیسے کرکٹ کے علاوہ اور بھی مختلف تراویح دینا چاہیے تاکہ طلبا مختلف اختیارات کا مظاہرہ کر سکیں کھیلوں کے فروغ کرنا طلبا کو مستعد رحمانی اور فراہم کرتا ہے اور انہیں ٹیم کا ساتھی بناتا ہے حکومت کو اہم ہے کہ اس سفر میں مدد فراہم کرے تاکہ ہمارے نوجوان صحت مند اور تندرست رہ سکیں